साढ़े रामनगर बिच डालसर अस डालसर बडोल ग्रांऽ च रौह्न्ने इत्थै बड़ी हारियां ऐसियां जगह्ं न जित्थै अस पसंद करने स्विमिंग करना तैरना जि'यां कि डालसर साढ़ा लेक आई गेआ ओह्दे बिच बी मतलब कि बड़ा स्हेई ऐ तैरना साढ़े कुंजु नाड़े दी खड्ड आई साढ़े वृंदावन दी खड्ड आई उत्त न्हाना मतलब बड़ा स्हेई लगदा ते बड़ा स्हेई पानी बाकी छोटे मोटे नाले बचपन बिच न्हांदे रौंह्दे हे बस